हम्मे जे छै स्वच्छ भारत अभियानपर जे छै भारत मोदीवला मोदी सरकारवला जे छै तब ध्यान देलियै साफ सफाइके बारेमे साफ सफाइके जे छै घरके आसपास कचड़ा नहि राखयके चाही ओइसँ गन्धकी फैलय छै बीमारी होइ जाइत छै तऽ गन्धकी जे छै साफ सफाइ राखयके चाही कहीं घरमेके आसपासमे जङ्गल छै तऽ ओकरा साफ करि दैक चाही साफ कयलासँ सफाइ रहय छै तऽ बढ़िआँ रहय छै बीमारी नहि होइ छै सफाइ नहि रहय छै तऽ लोग बीमार पड़ि जाइ छै मच्छर होइ छै डेंगू होइ जाइ छै ई लिये जे छै आओरो सड़कके भी आसपासमे रहल कचड़ा ओकरो भी सफाइ केनाइ जरूरी रहय छै ओइसँ जे छै अच्छा लगय छै देखयमे सफा सफाइ तऽ लागल आओरो मुखिया आरजी के जे छै औता सभी आयल छै झाड़ू मारयवला ओहिमे जाइ छियै साफ करय लए ठेला लए लेलहुँ ओइमे रहय छै डिब्बा डिब्बा जेकि ओइमे रहय छै कचड़ा सुक्खल डालऽवला एगो रहय छै गिला डालऽवला तऽ सुखलका जे रहय छै ओइमे सुखलकावलामे डलबाबय छियै आओरो जे रहय छै गिला डालऽवला ओकरामे गिला डलबयलहुँ जेकि आगाँ नहि खराबी होइ सफाइ रखयमे ठीक रहय छै बीमारी नहि होइ छै साफ सफाइ रखनाइ जरूरी छै आब पहिलावला नहि छिकय साफ सफाइ नहि रहय छिकय बीमारी होइ जाइ छै लोकके अलग अलग बीमारी निकलय छै गन्धकी रहलासँ ओनाही अलग अलग होइ जाइ छै बीमारी आओर वएह साफ सफाइ रखलासँ जे छै बीमार लोग नहि पड़य छै अच्छा लगय छै जगह भी देखयमे साफ सफाइके मतलब इएह छै साफ सफाइ रखलासँ फायदा छै हमरो तोरो ओइसँ की होइ छै कि बीमार लोग नहि पड़य छै कचड़ा उचरा इधर उधर नहि होना चाहिये नहि होइ छै जे कि सफाइसँ बढ़िआँ छै स्वच्छ भारत अभियान इएह लिये मोदी सरकारजी निकालल कए रऽ की साफ सफाइ रखयके छै मानि लिअ मुखियाके पास फोन देने छै कि लोग साफ सफाइमे रहतइ साफ सफाइसँ लोग बीमार नहि पड़य छै साफ सफाइ इएह लिये लोग रखय छै कि बीमार नहि पड़तइ आओर अच्छा रहतइ देखयमे भी जगहभी अच्छा लगै छै